जैसे की अभी धानकऽ समय छै धान रोपलकै ओकर तरमऽ जे छै कि पहिले कुछ दबाइ मारल जाइत छै ताकि ओ धान जे छै लागि गेलाकऽ बाद कीड़ा नहि लागैत छै आओर कीड़ा अगर लागैत छै तऽ ओकरासँ सही समय पर जे छै धानमे खाद देलकय दबाइ देलकय तऽ ओकरा जे छै कीट नहि लागैत छै जेकरा कीड़ा कहैत छै छोटा छोटा कीड़ा आओर धानके जब भाप आबैत छै तऽ ओकरामऽ जे छै कुछ चूना बी एस ई पाउडर देल छिटल जाइत छै ताकि ओकरामऽ जे जे कीड़ा होतय ओ बाहर निकलि जेतय नहि तऽ जे छै धानकऽ ओ काटि काटिकऽ गिरै दतय इएह लागि जाइ छै धानकऽ अच्छासँ करना करल जाइले चाही आओर रहिलै जैसे अभीकऽ सभ भिण्डीकऽ मौसम छै सब्जीकऽ तऽ जैसेकि सब्जीकऽ मौसम छै तऽ भिण्डी भेलय कद्दू भेलय ओ जे छै बतिआ देलकय ओकर बाद जे गलिकऽ गिर जाइत छै ओकरामऽ कीड़ा लागि जाइत छै किआकि ओ रोपयसँ पहिले ही कुछ ओकरामऽ खाद दबाइ देल जाइत छै तब ओकरा रोपैत छै तऽ ओकरासँ कीड़ा भी नहि लागैत छै आओर ओकरा जे छै ऊपर भेलय ऊपर अगर भै जाय छै तऽ ओकरामऽ जे छै हल्का हल्का चूना गिरै दैत छै ओ जे छैकि गाछ फ्रेश उगैत छै आ ओकरासँ भी कीड़ा इधर उधर नहि लागैत छै ओकरोसँ नहि होइत छै तब जहरकऽ दबाइ चलै दैत छै